हमारे जिले में बहुत सारे जो मंदिर का स्थापना हुआ है जैसे कि नाम मंदिर और हनुमान मंदिर बहुत सारे प्रकार के जो मंदिर हैं जो स्थापना हुआ है और त्योहार त्योहार है जो साल में आते हैं और बहुत धूम धाम से मनाते हैं जैसे हो गया छठ हो गया जितिया हो गया और हो गया तीज हो गया और रामनवमी हो गया और महाशिवरात्री हो गया बहुत प्रकार के हैं दो साल में आते हैं एक बार और धूम धाम से मनाया जाता है जो कि हर कुछ के

और त्योहार में इतने सब खुश रहते हैं जो कि उनमें सब मग्न रहते हैं क्योंकि हर किसी को त्योहार आने का बेट रह इंतजार रहता है की कब आएगा त्योहार साल में एक बार आता है वह धूम धाम मानाएगा इसलिए त्योहार का बहुत महतव्पूर्ण माना जाता है जो कि हर बार की हर बार वह आता नहीं है साल में एक बार आता है इसलिए हम त्योहार का बहुत महत महत्वपूर्ण माना गया है जो कि हम जान हमारे देशवासियों के लिए यही गर्व की बात है क्योंकि साल में एक बार आता है त्योहार और अच्छे से मनाते हैं इसलिए बहुत इन्तज़ार करते रहते हैं और ऐसे भी बहुत त्योहार हैं कि कभी कभार दो बार आ जाते हैं और साल में एक बार आते हैं बहुत प्रकार के हैं जो त्योहार जो आते हैं और यही बात के लिए हम त्योहार में यही कहेंगे कि मेरे लिए बहुत ही गर्व की बात है और जो आते हैं बहुत अच्छे इतने तैयारी में धूम धाम से लग जाते हैं इसकी ख़ुशी की कोई और बात ही नहीं है इतनी त्योहार की पहले ही से लग जाते हैं और आने के जो लोग बाहर रहते है जो त्योहार आती ही नज़दीक आती हैं तो खूब खुशी के मारे खुद हमासे वहाँ से आ जाते है गाँव क्योंकि त्योहार की बात है इसलिए गाँव की हर एक हर बच्चे और सब खुश रहते हैं क्योंकि त्योहार आया है और उनके बहुत अच्छे से मनाएँगे फैमली के साथ मनाते हैं और गर्व की बात यह भी है कि बहुत खुश रहते की साल में आता है